झारखण्डमे बहुते जादा कोयलाके उत्पाद छै जे ओतऽ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होइया कोइ ला ओतऽ सँ जे छै बिहारो भेजल जा रहल छै हर जगह भेजै छै आओर ओतुका कोयलाके नामी छै जब ओतुका जे छै ग्रामीणो क्षेत्रमे कोयलाके बहुत ही अथी कयल जाइत अछि जेना कोयलाके ओतऽ खेनाइ तेनाइ सबटा कोयलाके बनै छै आओर कोयला जे छै ओतऽसँ बहुत भेजल जाइ छै जेना महाराष्ट्र कोलकत्ता ई सबमे जे छै आओर बिहारोमे खूब कोयला भेजल जाइ छै कोयलाके तऽ बुझिते छै कोइलाके कते उत्पति होइ छै कोइलासँ जेनाकि जेना बिहारमे आयल तऽ ईटेबा टीटेबा पाठेमे सेहो जरूरत पड़ै छै तऽ कोइलाके तऽ होइते छै कोइलाके ओतुका नामी छै कोयला आओर तऽ कोइलाके उत्पाद ओते ही भऽ रहल छै तऽ इहए सभ होइ छै और कोयला जे छै से बहुत ही अथी छै कोयला सऽ ओतुका जे छै से बनै छै अथी शहर चीज आओर